ہم پاکستانی سیریل بہت زیادہ دیکھتے ہیں مسلم سیریل بہت زیادہ دیکھتے ہیں خدا اور محبت احرام جنون پاگل خانہ گڈی یہ سب فلم ہم کو بہت پسند ہے پاکستانی سیریل ہم لوگ دل سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانی سیریل ہے اور بہت اچھی سیریل رہتی ہیں اس میں کوئی برائی نہیں رہتا بہت اچھے شو سب آتے ہیں کیونکہ ہم ڈرامہ سیریل زیادہ دیکھتے ہیں فی الحال پاکستانی دیکھتے ہیں بہت اچھے رہتے ہیں وہاں کے کیونکہ اردو لفظ زیادہ رہتی ہے اور ہم لوگ کو وہ سیریل پسند رہتا ہے ہم لوگ بہت پسند سے دیکھتے ہیں گھر والے بھی دیکھتے ہیں بچے لوگ کو بھی پسند ہے وہاں کا رہن سہن پینا جو ہوتا ہے عزت تہذیب کے ساتھ ہوتا ہے اور مسلمانی ڈرامہ تو بہت اچھی رہتی ہے کیونکہ اس میں کوئی غلط نہیں رہتا ہے اس لیے ہم سب کو پسند آتے ہیں گھر والے کو بھی پسند آتے ہیں ہم لوگ پاکستانی سیریل زیادہ دیکھتے ہیں اور ہم لوگ کو سیریل زیادہ پسند ہے کیونکہ اچھی اچھی لینگویج رہتی ہے اچھی بات رہتی ہے اس میں سمجھنے کا رہتا ہے اس لیے ہمرے لوگ کو زیادہ پسند ہے اردو ڈرامہ اور پاکستانی ڈرامہ ہم لوگ زیادہ دیکھتے ہیں بہت پسند ہے پاکستانی ڈرامہ